हाँ खेती में जो है सो हमको बहुत रूझान है बहुत अच्छा लगता है खेती करने में जैसे कि आम का हुआ आम का फसल जो है सो अभी जो है सो मचल देता है अब उस मोजर में जो है सो कीड़ा लगता है कीड़ा लगने के बाद जो है सो उसमें जो है सो हमको स्प्रे करना पड़ता बा रोज़ उसको सुबह शाम देखना पड़ता है कि आम के पौधा पर फल मज्जन जो क्या उसमें कीड़ा लगता है या नहीं अगर कीड़ा लगता तो उसमें देखना पड़ता है जो कौन सा कीड़ा है उसके लिए दवा लाते हैं दवा लेकर के जो है सो स्प्रे करते स्प्रे करने के बाद जो जो बीज है सो उसमें जो है सो देखते हैं जो फसल ठीक है आम का अथी मज्जाम ठीक है मज्जमें के बाद जो है सो पौधा आम का देता है उसमें देखते हैं जो कि काला कुला कभी कभी हो जाता है उसके लिए भी स्प्रे करते हैं और जड़ में पानी देते हैं जो आम का फसल ठीक हो अमरूद हुआ अमरूद में भी जो है सो उसको जड़ में जो है सो खाद उद देकर के बढ़िया तरीका से रोपते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा फल सके ज़्यादा से ज़्यादा फूल सके जो अमरूद का फल अच्छा हो जो बाज़ार में बिके और अच्छा ढंग से हो सब्ज़ियाँ में सब्ज़ियाँ में जैसे भिंडी है भिंडी हुआ करेला हुआ परवल हुआ आलू हुआ इ सब सब्ज़ी में जो है सो हम लोग सबेरे शाम देखभाल करते हैं देखने से इ लगता है और समय से खाद देते हैं जड़ में जो है सो पानी देखते हैं या और समय से उसको देख रेख अच्छी तरह से करते हैं और अच्छा फसल होता है इसलिए से जो फ़िर है उसका देख रेख जो है सो हम लोग बहुत अच्छा तरह से करते हैं और भिंडी फटता है करेला फलता है अच्छा से अच्छा पौधा देता है उसमें कीड़ा ना लगे इसके लिए जो है सो हम लो स्प्रे करते हैं स्प्रे करने के बाद जो है सो सो फल देता है अच्छा फल देता है जो कि अच्छा लगे